विजीटर्स जेन्ना गोंयांत येता आमचे नॅचरल ब्युटी चोवपाक एक्सपिरियंस करपाक तेंकां शराउंड बर्ड सेंचुरी आसा ती तिंगा गेले जाल्यार तेंकां सोकांचे मोस्टली तेंकां बरे बर्ड्स दुसरे दुसरे प्रकारांचे बड्स येताय तिंगा शेवण्यो सगळ्यो दुसरे दुसरे भाशेचे तेंचे आवाज बीन ते चोवपाक तेंकां सां बरें दिसपाक शकता तिंगाची एक आयलंड आसो तो जिंगा एनवायरमेंट सा शांत बीन आसा तेका लागोन तिंगा जायती बर्ड्स शेवण्या मायग्रेट करून तिंगा येता तेंचो पर्टिक्युलर सिजन आसता जितू ती येता आनी तें सा बरें दिसता तें चोवपाक तिंगा आमकां तेंचो विडियो देखून काडपाक मेळटा तेंकां चोवपाक बायनकुलर्स देखून घेवन गेल्यार आमकां बरी बरी शेवण्या तिंगा दिश्टी पडटा आनी एक आसा की चलावलेम डॅम ते बी एक बरें केलां तो एक व्हडलोसो डॅम तिंगा सायडीन एक पाकूय असो केला जिंगा आमकां हेडपाक मेळटा एडवँचर एडवँचर एक्टिविटीज देखून दवराय तिंगा रॉक क्लायबींग टायर्स बीन जेंचेर आमकां हेडपाक आमकां एक्टिविटीज कोरपाक मेळटाय तिंगा एक रिवर एशिया जिंगा आमकां बसपाक मेळटा एनवायरमेंट चोवपाक तिंगा चडशे स्कुलांची पिकनिकां बीन वयताय तिंगा आमकां भुरगीं तेकून दिश्टी पडटली तिंगा एंट्री एंट्री चोड म्हारग ना ते एक व्हडलोसो डॅम हे सो तिंगाचो मेन की जेन्ना ते उदक भितर वयता सो तो सा बरें आसा